अ

एह सोर खिथानाय नोंनोबा नोंनो सोर खिथानाय एह हा हाखौथ' हाखौथ' होगौमोन होनाया नोंबा बेसे दाम होगोन ना न'आव रायज्लायनाय जायाखैना हायाथ' दङ बिगाबा

दा बे हा बन्द'गनि दामखौबो आं मोनथिया नों एसे खबर लानाय नायलाय बाहेराव औ बेखौनोथ' सोरबाफोर हा बन्द'ग होनाय मानसिफोर दं नामा बिसोरनाव सोंस्ल'नायदो नों एसे बिस हाजार ए औ एह औ हायालाय दङ बिगाबा दा रायज्लायग्रोनांसिगोन आरोना न'आव

औ ए माइ गायगोन नोङो लानानैना ए दे आं न'आव रायज्लायनानै खबर होगोन नोंनो होनबालाय औ साननैसोनि उनाव खबर मोनगोन दा न'आव मानसिफ्राबो गैजोबलायाबा अबावबा आलासि जानो थांदोंना बिसोरो बबावबा

बे फंबाइफोरनाव सोंनांसिगोन

औ दे होनबा औ बेनोथ' फास बिगायाव खै हाजार जायो औ अ अ दा मानियोना मानिया न'खरनि बे फंबाइफोरनाव सोंग्रोंनांसिगोन आं बिसोर फैबा आलासि जाहैदोंना बिसोर माब्ला फैयोसै औ बिखुनजोनाव थांदों औ

रौतायावसो औ ओं ओं औ औ औ औ

ओइ बिसोरबा जाफुदोंना लोंफुदों दा फ'नखौनो थिखांनाय नङा बिसोरो

औ दे होनबालाय जागोन दे आं दा बेलासिफोराव फैनो हागौ सोंगोन दे दे जासिगोन दे होमबा दोनसै दे